औ मामोन आदा

औ ओमफ्राय मा अ आच्चा आच्चा जोंनि गामियाव नों दा बबेनिफ्राय फैदों औ दा बबेयाव दं टाउन आव क'क्राझाराव आच्चा आच्चा ओमफ्राय ओरैहाय नैबे टाउन आव बबे साइड आव दङ नोङो क'क्राझाराव बबे साइड आव ट्रेन स्टेशन आव होनबालाय ओरैहाय ओरै ट्रेन निफ्राय ओंखारनानै ओरैहाय जोंनि ओरै सोनाबथिं फैनाय लामा गैया होनबा बे ट्रेन नि स्टेशन निफ्राय सोनाबजों फैनाय लामा दङना ओमफ्राय प'लिस पइन्ट सिम फैथारदो बेटारि गारि लानानै बिस थाखाल' लागोनखोमा ओमफ्राय प'लिस पइन्ट सिम फैनानै ओमफ्राय बेयाव तेम्प' स्टेन्ड दङ ना तेम्प' स्टेन्ड आव अट' मोनोबा अट' गाखोनानै तिनिआलिसिम फै ओमफ्राय बेनिफ्राय तिनिआलिनिफ्राय माबा तिनिआलिनिफ्राय ओरै गामियाव थांनायाव आरो जोंनि गामि नैबे हलिज'रायाव जोंना हलिज'रा नालाय माबा बे एखनबा तेम्प' बो फैयो दिनै बाजार ना जोंना तिनिआलि बाजार नालाय टट' आ बेटारि गारिया बेटारि गारिया बेजों फैदो आरो प'लिस पइन्ट सिम नोङो टाउन निफ्राय बे क'क्राझारनि प'लिस पइन्ट सिम फैनानै तेम्प' गाखोबोदो तिनिआलिसिम सल्लिस थाखायै लागोनखोमा नोंखौ आलादा मानसिखाय एसे बारा लानो हागौ सोंनानै नाय दा दा औ प'लिस पइन्ट सिम टट' आव बिस थाखाल' लायो ओमफ्राय नैबे माबानिफ्राय टाउन निफ्राय नैबे जोंनि तिनिआलिसिम सल्लिस थाखा लायो सासेयाव

बेनि औ तेम्प' गाखोबावनांगौ आरो तेम्प' निफ्राय ओंखारनानै आरो टट' गाखोबावनांगौ ओरै खनाथार जोंनि गामिया औ लामाया मोजां सि सि ब्ल'क ओमफ्राय नैबे जोंनि गामियाव हाबनायासो एसे दा दैज्लांनालाय हाख'र हाला हाब्रु होनबाबो दा मोजां थाबायनो हायो गाज्रिद्राय नङा औ औ दे होनबा लासै लासै फैबाय थादोदे दायो औ औ औ औ औ दे फैबाय थादोदे होनबा दे दोननोसै दे औ दे दे